دیہی اور شہری علاقوں سے کھیل کھیلنے میں کیا فرق ہے دیہی علاقوں میں بڈے بڈے کھیل کے میدان کھیت گاؤں کے کھیت کھلیان بڑی بڑی جگہ خالی رہتی ہے اور شہروں میں پارک اسٹیڈیم اور اسپورٹس کے میدان ہوتے ہیں